میں اپنی مادری زبان کے علاوہ دوسری زبانوں کی کتابیں بھی پڑھتا ہوں ایک کتاب میں نے پڑھی ہے گؤدان کے نام سے جو پریم چند کی ناول ہے مجھے بہت اچھی لگی رہی بات ترجمہ شدہ کتابوں کی تو مجھے اس میں بھی دلچسپی ہے کیونکہ اس کے ذریعہ سے مجھے دوسری زبانوں کی چیزیں بھی جاننے کا موقع ملتا ہے اس سے نئی جانکاریاں ملتی ہیں میرے علم میں ایک کتاب ہے عبد اللہ حُسین کی اُداس نسلیں میرے خیال سے یہ یہ ناول بھی ہر جگہ پڑھی جانے کے لائق ہے